हॅलो हॅलो हां कोण उलयता ओके ओके ओके तुमी केन्ना टूर बूक केल्लो डेट सांगपाक शकता मात्शी हां ओके ओके तुमकां किदें जाय म्हटलें तुमी कशें जाय जेवण हां ओके ओके ओके विगन म्हणजे ते ते न्ही तुमी म्हणजे ते एनिमल प्रोडक्ट्स बी खायनात तशेंच न्ही म्हणजे दूद दूदा हां ओके ओके म्हणजे तुमकां वेजिटेबलान भाज्यांनी सगळे खाता न्ही तुमी म्हणजे थोडे जाण ते बटाट बी खायनात तशें न्ही न्ही ते चलता न्ही तुमकां

हां ओके ओके आनी तूप बी तशें चलता काय तुमकां कारण तेंचे मेन्यू आसा न्ही भितर ते वापरपा शकता थोडे गोश्टीनी मागीर ते चलना न्ही तुमकां तूप बी चलनासतले हां ओके हां ओके ओके तूप चलता न्ही तुमकां ओके हय हांव पळयतां हांव तांकां विचारता आनी तुमकां सांगता म्हणजे जातले जाल्यार अरेंजमेंट चडशें करून जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता अरेंजमेंट्स ओके पळयतां हांव आं कशें तें ओके हां हां बरें थँक्यू